जेना पहिले बिआह शादीमे होइ रहै फोटो घिचै रहै फोटो घिचै रहै पहिले ओतेक सुविधा नहि रहै आब बहुत तरहके सुविधा भए गेलै ई फोटो अएलै वीडिओ कैमरा अएलै वीडिओ कैमरामे बहुत बढ़िआँसे फोटो घिचै छै बहुत अच्छा लागै छै देखैमे वीडिओ बनाबै छै कैमरामे छै फोटो घिचै छै वीडिओ बनैके टी वी सबपर देखै छै बहुत तरहके फोटो बनै बनैके भेजै छै जे अच्छासे डान्स करै छै नाच करै छै ओकरा सबके कतहु भेजै छै डान्समे बहुत अच्छा लागै छै फोटो बनाबै छै टी वी मे लगाबै छै एल सी डी मे लगाबै छै देखै छै देखै छै हँसी आबै छै बहुत अच्छा लागै छै बहुत बढ़िआँ ई तऽ वीडिओ कैमरा चललै यऽ